ہمارے موبائل میں بہت سارا ایف ہے جو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے جیسا کہ پھیس بک ہوا اشٹاگرام ہوا گوگل ہوا یوٹیوب ہوا جس چیز سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بہت سارا ایف ہے جس میں گیم وغیرہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں اس کو چلاتے ہیں بہت مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بچے سب کو چلانے میں اور بھی بہت سارا ایف ہے موبائل میں جو ہم کو اچھا لگتا ہے مدد کرتے ہیں اور بھی بہت سارا ایف ہے جو ہم کو یوٹپ ہوا اس پر سرچ کرنا ہے بہت سارا کچھ بھی تو وہ ہم کو سننے میں بہت مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور بھی بہت سارا ایف ہے جو ہم کو پسند ہے اور چلانے میں موبائل بہت مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اچھا اچھا چیز سننے میں بہت مزہ آتا ہے سننے میں مزہ آتا ہے اس کو پھالو کرنے میں مزہ آتا ہے اور بھی بہت سارا ایف ہے جو ہم کو مدد کر سک جیسا کہ گوگل گوگل سے کچھ مدد کر سکتی ہوں کروا سکتی ہوں یوٹیوب پر کچھ ایسا اچھا چیز دیکھ لیتی ہوں یا پھیس بک پر کچھ ایسا اچھا چیز دیکھ لیتی ہوں جو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اشٹاگرام پہ دیکھ لیتی ہوں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اور موبائل چلانے میں بہت مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ سب کرنے میں اور یہ سب سننے میں اور بہت اچھا لگتا ہے پھیس بک چلانے میں یوٹیوب چلانے میں اشٹاگرام چلانے میں گوگل چلانے میں ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اور بھی بہت سارا ایف ہے جس سے فلائٹ کا ٹکٹ بھی بنوا سکتی ہوں ٹرین کا ٹکٹ بھی بنوا سکتی ہوں اور بہت سارا ایف ہے جس میں گیم وغیرہ بھی آتے ہیں جس میں بچے وغیرہ کھیلتے ہیں بہت مزہ آتا ہے ہم کو اور بھی فون وون چلانے میں بہت مزہ آتا ہے اور بہت سارا ایف ہے جو ہم کو بہت پسند ہے